جی ہاں مذہب کا مطالعہ میرے اسکول کے نصاب کا حصہ ہے اسکول نے مجھے بتایا اور مذہب نے مجھے سکھایا ہے کہ انسانیت مذہب سے مقدم ہے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ معاشرے کی فلاح کے لیے انسانیت کی مدد اور نصرت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہر ایک انسان جو بھی پریشانی کی حالت میں ہو اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے ہمیں مذہب بتاتا ہے کہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے خواہ وہ پریشان انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی دین کو مانتا ہو اس کی مدد ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے